ہمارے علاقے میں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں مسلم ہندو سکھ عیسائی سب طریقے سب لوگ جو ہے مل جل کر اپنا تہوار مناتے ہیں ہندو جو ہے اپنی دیوالی وغیرہ مناتے ہیں مسلمان جو ہے عید مناتے ہیں رمضان مناتے ہیں سکھ جو ہے گرودواروں میں پوجا ہوتی ہے سب طریقے سے جو ہے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور اپنے ہنسی خوشی آپس میں بھائی چارے کے ساتھ ماحول بنا کر رکھتے ہیں